بائیکنگ جو ہے میرے خیال سے ایک اچّھی جسمانی ورزش بھی ہے جو دل کی صحت اور عضلات کو مضبوطی عضلات میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں اور مجموعی طور پر ہماری فٹنس کو جو ہے بہتر بھی بنا دیتی ہے اور بائیکنگ سے میرے خیال سے جو آلودگی ہوتی ہے فضا میں وہ بھی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ گاڑیوں کے استعمال کو کم کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے بائیک استعمال کرتے ہیں اور اگر بائیک کو دیکھا جائے تو اس سے معاشرے میں بھی بہت فائدے ہیں جیسے لوگوں کے اندر آپسی محبت بھی بڑھ جاتی ہے بائیک سے جیسے اگر کوئی سامان لینے کہیں دور جا رہا ہے تو اپنے ساتھ کسی بھی گاؤں والے کو ساتھ میں لے کے چلا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی ضرورت کے سامان خرید لیتا ہے اور کم خرچ میں جو ہے دو گھر کے لوگ جو ہے بائیک استعمال کر کے کم سے کم خرچ میں پیٹرول کا بھی ایندھن کا بھی کم خرچ ہوتا ہے تو اس سے دونوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت بڑھ جاتی ہے اور بائیکنگ سے جو ہے پیٹرول اور گاڑیوں کی مرمت کے مقابلے میں جو ہے بائیک میں اخراجات کم ہوتے ہیں اور گاڑی میں زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں اگر بائیک بائیک خراب ہوتی ہے تو بہت معمولی رقم میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہندوستان کی ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت سے آن لائن اور مختلف ذرائع کا استعمال کیا ہے جیسے کتابوں سے بھی اور آن لائن مضامین پڑھ کر بھی اور مختلف ثقافتی پروگرامس کے تجربات جانے ہیں وغیرہ وغیرہ